इत्थूं स्टार्ट करा दबारै स्विमिंग करना अस ठीक ठाक सिक्खी गेदे हे ते फिर असें इक मुड़े न ओह् लानी कंपीटिशन करने भाई कु'न जादा तैरदा ऐ चलोबी मारियै इक दूए असें कोला अग्गें अग्गें निकलना इत्थूं दा चलोबी मारनी ते पार जाइयै कु'न निकलदा ऐ ते केईं बारी पारा चलोबी इद्धरा दा चलोबी मारनी पार होइयै फिर दबारा बापस आना ते इ'यां गै अस इक दूए न रेसां बनदे हे ते बड़े चिर दो दो घैंटे त्रै त्रै घैंटे ओह्दे च असें तैरदे रौहना ते उसलै है हे बी जोआन हे इन्ना ओह् थक्कन मैसूस निं होंदा हा ते तरदे रौह्ना असें करना जेहका एह् बी इक ऐक्सरसाइज ऐ एह्दे कन्नै जिन्ना तैरो गे एह्दे कन्नै भुक्ख बी शैल लगदी रुट्टी बी शैल खलोंदी ऐं खड्ड च न्हाने गी जंदे हे ते तैरदे हे अपने बिच्चें मुड़े कन्नै रेसां बननियां